हेल्ल' मा खालामदों नोङो दा आं माने नोंनि हाबानि थाखाय देतखौ रेदि खालामबायमोन दा नोंनिफ्राय फिन नांगौ नोङो हाबानि थाखाय थाग थियारि दंना गैया आङो देतखौहाय मोननै खालामदों मोनसे माने मोनसे दा फैगौ दिसेम्बर दानावहाय ओमफ्राय मोनसेया जानुवारि दानावहाय नों बबे दानाव लानो मोजां लागोन बेखौ नोंनाव सोंहरबाय जानुवारियाव बिदिबा आङो बिदिबा आङो दा देलायग्राफोरखौ नोंनि हाबानि थाखाय रेदि माने अर्दार खालामनिसै आरो ओमफ्राय दा नोङो दखना माबायदिखौ मोजां मोनो दखनाखौ थावसिखौ ना ओरैनो न' ओरैनो माने जायफोर गानो बेफोरबायदि माथाखौ ए जायो दे बिदिबा आं मोननैबो अर्दार खलामनिसै ओमफ्राय खेरा खेराफोरखौलाय माबायदिखौ गानगोन नोङो जुमखाखौ ना ओरैनो माने बे फुलख'रिखौ गानगोन ओमफ्राय हाबानि बे माबाफोरखौ आङो टेन्ट हाउसखौ एसे दाम गोसानिखौनो माबा खाबायमोन खालाम खाबायमोन ओमफ्राय बेखौ नोङो जेबो सिन्था जानो नांला ओमफ्राय आङो दा नोंनाव बे माबाखौ नोङो साननैसोनि उनाव माबाखौ बे सनाखौ बासि हैजा हैनोसै नामा द'खानाव औ थांनिसै जायखिजाया दखनाखौ आं थावसिखौ लायोना नोङो माथाखौ लायो बेखौ आङो जायखिजाया मोननैखौबो नायनानै दोनखाबायमोन दा नों थावसिखौ लायो नालाय आं दा थावसिखौ बानायहैसै आरो देलायनाया आङो बे हाबानि देलायनाया बे जोंनि खाथिनि बे माबाखौनो फार्लार नोमब'खौ लेंहरबाय फार्लार होग्राखौ औ इसे माने न' माबाबो खाथिबो नालाय आरो सिनाय लायनायसै इसे खमावनो होनो नागिरबाय आरो ओंखायनो बेखौ फार्लार माबाखौ देलाइग्राखौ बेखौनो लेंहरबाय जाहोनाय लोंहोनायाथ' बिदिनो मोजां माने संग्रा खावग्रा बिदि खामानि मावग्राफोरखौ गासैखौबो लेंहर जोबखाबाय नों सिन्था जानो नाङा आरो दा गासैखौबो आङो खालाम जोबखाबाय बिसोरो रावखौबो रावबो न'निया मावनो नाङा आरो बिसोरनो मावजोबगोन बेनिखायनो नोंनाव नों माबायदिखौ लुबैयो बेखौनो सोंहर फिन्दोंमोन आङो सोंनो नोंनाव औ दे औ